हिकु गायक थियण जे हूंदे मूंखे पंहिंजे गले जो जाम ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे मां सुबुहु शाम मिस्री ऐं कारा मिर्च चुसिंदी आहियां जंहिं करे मुंहिंजो आवाजु सुरिलो थिए जंहिं कॾहिं मां गीत गाए करे पंहिंजे घर पाछी ईंदी आहियां ऐं मूंखे थकानु महिसूसु थींदी आहे त मां गरम पाणीअ में हैड विझी पीअंदी आहियां ऐं गरम पाणीअ में लुणु विझी इन्हनि जा कोगणा बि कंदी आहियां छो त हिकु गायक हुंजे त मूंखे पंहिंजे गले जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे जंहिं कॾहिं अगरि मुंहिंजो गलो वई रहियो त मां सुठे तरह न गाए सघंदमि हिकु गायक लाइ इन जा गीत सुठी तरह गाइण ॾाढा महत्व कंदा आहिनि